हॅलो हॅलो हॅलो दनपारचो केन्ना तो ह्या म्हयन्याक सत्तावीस सत्तावीस तारकेक दनपरां इकरा जावन णव मिनटां लग्नाक म्हटल्यार

एक पत्र्याचें हें उरता पय तें एक जाय तेतून मागीर लाकडां म्हटल्यार कपटी बारीक बारीक मागीर धूप मागीर गोमुत्र दूद धंय मागीर अशें अशें आसा बारीक बारीक आसा तें हांव घेवन येता आं हय फुलां फेटो जाय तुमचो म्हुर्त न्हू सॉरी इकरा जावन णव मिनटां

हय हय केल्ल

म्हाका न्हू मातशें व्हरपाक येवपा पडटलें कारण म्हाका जी म्हाका गाडी कळना आं प्लेस वागुमी हांगा कमळेश्वर देवूळ आसा न्ही ते देवळा कडेन तुमी येवन रावात हांव पयलींच येवन रावता बट टायमींग तुमी सांगात केन्ना तो आं आं आं बरें